मूंखे हिकिड़ो सुठो कैमरा पसंदि अची वियो आहे त मां उनजी पेमेंट पेज ते वयो आहियां त मूं वटि पंजवीह हज़ार कैमरा जी अमाउंट हिनते ॾेखारे थो त मूंखे इन में सुठो डिस्काउंट घुरिजे त मां हिन कैमरा जेको पेज ते वियो आहियां त मूंखे हुते ॿ हज़ार जो डिस्काउंट मिलंदो हुजे त मां मूंखे उहो कैमरो टेवीह हज़ार में पवंदो प्रोमो कोड दाख़िल करण जे करण खां पोए उहो कैमरो मूंखे ॿ हज़ार डिस्काउंट मिलण खां पोइ मूंखे उहो कैमरो टेवीह हज़ार में पवंदो त मूंखे डिस्काउंट मिले त इहो कैमरो मूंखे घुरिजे इन लाइ मां

प्रोमो कोड विझी करे मां कैमरो वठणु घुरिजा थो